हँ चुनाव जे आबै छै ने मुखियाके एलेक्शन जे आबै छै हमरा सभकेँ बहुत अथी भए जाइ छै बहुत भीड़ भाड़ होइ छै जे होइ छै आब एक महीना तक होइत रहै छै मुखियाके एलेक्शन होइ छै मुखिया सरपञ्च समीति तऽ भऽ अथी होइत रहै छै जे ककरा भोट देबै ककरा भोट नहि देबै ककरा हेतै दिमाग हर समय तऽ बिजी रहै छै बहुत तरहसँ आबै छै भोट माङ्गय लेल हउ हमरा दए भोट हमरा दए भोट हमरा दए भोट हँ सभ भोट माङ्गय लेल आबै छै सभके तऽ हँ हँए कहय पड़ै छै नहि तऽ नहि ककरो कहय पड़ै छै कहय पड़ै छै हँए जे हँ देबै देबै तऽ आब दै हैन देबै तऽ तऽ आब झूठ बोलय पड़ै छै जे सभकेँ द् कहै छियै देबै देबै आ सभकेँ झूठे बोलय पड़ै छै दै तऽ छियै एक्के आदमीकेँ कोइ आदमीकेँ चुनै छियै दै पड़ै छै जब भोटके समय आबै छै तऽ दिमाग बिजी भए जाइ छै ककरा देबै ककरा नहि दियै ककरा की करबै बहुत भीड़ भड़क्का भए जाइ छै भोट बेरी ई एकरा देखलक ओ ओकरा अथी कयलक अथी करह बहुत तरहके भए जाइ छै तऽ कहिनो कोइ ने माथा स्थिर करि कऽ भोट देल जाइ छै सभ विचारै छी घरमे जे ककरा भोट देबै सभगोरे विचारि कऽ तब भोट निर्णय करै छियै जे ककरा भोट बननाइ छै मुखिया बननाइ छै ककरा सरपञ्च बननाइ छै तऽ ओ ओ खातिर सभकेँ परिवारमे विचार करय पड़ै छै सभ विचार करै छियै विचार करि कऽ कोइ एक आदमीकेँ देनाइ छै जे एक आदमी जे बनि जेतै जे गाँवके किछु करि सकै छै आ कोइ तऽ एहन बनै छै तऽ हउएह सभ अपने अपने महतबर बनय लेल चाहै छै अपने जमीन कीनय लेल चाहै छै घर कीनय लेल चाहै छै ई कीनय लेल चाहै छै हमरा सभकेँ जे आदमी करतै गाँवमे विकास करतै तऽ ओहि आदमीकेँ देबै तऽ दैत सोचै छियै सभआदमी जे ओकरे विकास करतै तऽ ओकरे भोट देनाइ छै लेकिन से बात थोड़े होइ छै जे जीतै छै से ओ अपने ओ अपने पेट भरयमे रहै छै ओ अपने जमीन कीनयमे रहै छै घर मकान बनबैमे रहै छै एक मञ्जिल बनबै छै दू मञ्जिल बनबै छै हे ई करै छै लेकिन होइ नहि छै तकर इएह छै दू साल रहल ताहिके बाद सोचै छियै दोसराकेँ बनेनाइ छै दोसराकेँ बनबै छियै फेर ओहिमे दू साल रहलै एगो मुखिया आ तकर बाद ओ बनलै हँ अपने दोसरकेँ दोसर तऽ आओर खतम छै ओ तऽ आओर नहि किछु करि सकै छै तऽ हमरा सभके अहिने रहै छियै करबै कोन चीज आखिर दिअ पड़िते छै दिमाग घुसल जे सार ककरो भोटे नहि देबै लेकिन से होइ छै भोट तऽ दियए पड़ै छै बनबय पड़ै छै बनाबै छै तऽ ओ अगर भोट जीत कऽ जाइ छै तऽ कहियो देखैओ लेल नहि पब्लिककेँ आबै छै जे हँ देखियै समाजमे छियै तऽ देखै छियै की भेलै नहि भेलै जे हँ जे ओकरा अथी करबै सेसभ बात तऽ नहि होइ छै ओ अपने रहै छै अपने महतबर रहै के चक्करमे रहै छै हमहीँ घर मकान बनाबी हमही पइसावला होइ यही सभ बात होइ छै थोड़े देखय लेल आबै छै ककरा देखबै ककरा नहि देखबै भोट दै घड़ी जब जब भोट होइ छै विचार करि कऽ जाइ छियै बूथपर भोट दै लेल तऽ दिमाग स्थिर करि कऽ दिअ पड़ै छै जकरा बनेनाइ छै ओकरा दिअ पड़ै छै दै छियै भोट भोट दै छियै भीड़ भड़क्का तऽ बहुत भए जाइ छै ओ हमर आदमी छियै ओ हमर आदमी छियै ओ हमरा भोट दहक ओ हमरा दहौ ककरो किछु नहि सभ शान्त रहै छै एकदम भोट दै छियै भोट दै छियै तऽ भोट एलेक्शन होइ छै जीतै छै दै छै तऽ मुखिया तऽ बड़ी खुश रहै छै जे जीतै छै जे मुखिया सरपञ्च जीतै छै ओ तऽ बहुत खुश होइ छै बहुत लुटाबै छै बहुत ई चीज करै छै ओ चीज करै छै एक एकदम मस्ती मारै छै आ जे हारै छै तऽ कनि टा तकलीफ भए जाइ छै जे हम हारि गेलियै आखिर करतै कोन चीज लोक् कोनो तऽ एक्के टाकेँ बनेनाइ छै पाँच साल देखै छियै लोक् देखलक पाँच साल ई की करै छै मुखिया ओ की करै छै दोसराक बनायल जेतै लोक् दोसराकेँ चुनै छै दोसराकेँ बनबै छै आब दोसरो जे जे करतै तऽ करतै नहि तऽ तेसराके देखल जेतै इएह सभ होइ छै करतै कोन चीज कोइ तऽ कोइ करबे ने करतै आखिर कोइ के दिए ही दियैए पड़तै कोइ जितबे करतै कोइ एक मुखिया बनतै एक्के बेर दू बेर ने लोक मुखिया बनि कऽ अपना अपन पइसा बनयतै तऽ इसभ बात छै पब्लिककेँ की होइ छै पब्लिक देनाइ छै भोट कऽ देनाइ छै जिततै ओ आ करतै ओ सभकिछु करतै ओ यही ने आओर की करतै मुखिया बनह सरपञ्च बनह कोइ बनह अपनेके अपने महतबर रहय चाहै छै आ अपने महतबर होइ छै आओर की करतै लोक सरपञ्च बनै छै तऽ ओही हाल मुखिया बनै छै तऽ ओही हाल समीति बनै छै तऽ ओही हाल उपमुखिया बनै छै तऽ ओही हाल सभके तऽ ओतने हाल छै जिला परिषद बनै छै तऽ ओही हाल सभ अपने अपने रहै छै भीड़ तऽ ज्यादे रहै छै हँ ई हमर आदमी छी तऽ ओ हमर आदमी छी ओ हमरा भोट देतै ओ हमरा भोट देतै आखिर दै लए पड़ै छै ककरो एक्केकेँ भोट तऽ तब वहीसभ होइ छै एतना करय पड़ै छै